بھارتی میڈیا ابتدا سے آج تک اہم رول ادا کرتا رہا ہے ہندوستان جمہوری ملک ہونے کے طور پر میڈیا کو ایک اہم مقام عطا کرتا ہے کیونکہ جمہوری ملک کے لیے میڈیا پانچویں ستون کے مانند ہے بھارتی میڈیا اس دور میں جو کام کر رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے وہ حقائق کو چھپاتا ہے اور غلط خبروں کو دکھاتا ہے حکومت جو چاہتی ہے وہ میڈیا کے ذریعہ دکھایا جاتا ہے ابھی اس وقت این ڈی ٹی وی اور آج تک انڈیا ٹوڈے یہ نیوز چینلز ہیں جو حقائق کو چھپانے اور غلط خبروں کو پھیلانے کا کام کر رہا ہے